واٹر کلرس مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی اور سافٹنیس دیتی ہیں جب آپ نیچر سینس پینٹ کرتے ہیں تو واٹر کلر کا افیکٹ بہت نیچرل اور ہلکا لگتا ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے اور ٹریول کے لیے بھی بیسٹ ہوتی ہے واٹر کلرس کو ہینڈل کرنا ایزی ہے اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں لیکن بگنرس کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ کلرس واٹرس کے ساتھ مکس کرنا کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں دوسری طرف آئل پینٹس کافی رچ اور ڈیپ کلرز دیتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہیں جو ڈیٹیلڈ اور ریئلسٹک پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں آئل پینٹ کو ڈرائی ہونے میں کافی وقت لگتا ہے لیکن اسی وجہ سے آپ اس پر زیادہ کام کر سکتے ہیں چینجز کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلس کو اچھے سے ابھار کر دکھا سکتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ تھوڑا میسی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سولونٹ سولونٹ ٹرپنٹائن یا میڈیم کا یوز کرنا پڑتا ہے مجھے دونوں میڈین مجھے دونوں میڈیمس کا کامبینیشن بھی پسند ہے کبھی کبھی میں واٹر کلر کا بیس بناتی ہوں اور آئل پینٹ سے ڈیٹیل ایڈ کرتی ہوں آخر میں میڈیم کا انتخاب آپ کے موڈ اسٹائل اور پینٹنگ کے مقصد پر ڈپینڈ کرتا ہے ہر میڈیم کا اپنا ایک چام ہوتا ہے میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہر آرٹسٹ کو کم از کم ایک دفعہ سب میڈیمس ٹرائی کر لینے چاہئیں تاکہ انہیں اپنا فیوریٹ مل سکے